नमस्ते नमस्ते और हाल चाल ठीक है हएँ ऑटो वाले हाँ तो आप चंडिका देवी चंडिका देवी जाना है हाँ तो कितने पैसे लेंगी अरे पाँच हज़ार में कहाँ बनी सही पैसा लगाओ सही पैसा लगाओ तो हम चलेंगे नहीं ऐसे तो फिर पाँच हज़ार में तो दिल्ली पहुँच जाएँगे सौ पचास कहाँ ज़्यादा हैं सही पैसे लगाओ तो फिर चलेंगे अच्छा हाँ सही पैसा लगाओ फिर चलेंगे हाँ चलो ठीक कै लोग हैं कै लोग अरे पाँच छः लोग हैं पाँच हाँ अच्छा हाँ कुछ कम कर देओ ठीक ठीक हाँ ठीक चलो ठीक है हाँ हाँ हाँ अब जाना तो बहुत जगह है चंडिका देवी जाना है फिर बाद में लखनऊ जाना है चिड़ियाघर है इमामबाड़ा है हाँ हज़रतगंज है हाँ और क्या हाँ और कहाँ जाना लखनऊ तक हाँ हाँ जहाँ जाएँगे ज़्यादा अगर पैसा घटेगा तुम्हारा तो बढ़ाकर मिलेगा हाँ हाँ पहले तो चंडिका देवी जाना है ह्म्म बाद में लखनऊ सब कहूँ घूमना है हाँ तो ठीक है लखनऊ भरे में घूमना है बस हाँ नमस्कार